میں نے غلطی سے اپنے موبائل نمبر پر ایک ہی رقم کے دو ریچارج کر دیے ہیں میں اس غلطی پر بےح حد پریشان ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے فرضی ریچارج میں سے کسی ایک کو منسوخ کیا جائے اور رقم واپس کی جائے یا میرے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کی جائے نام آفتاب موبائل نمبر نو چھ چھ تین دو ایک چار پانچ آٹھ سات ریچارج رقم سات سو بیس روپئے پہلا ٹرانزیکشن آئی ڈی آئی ایس آئی زیرو زیرو سات چھ چار دوسرا ٹرانزیکشن آئی ڈی آئی ایس آئی زیرو زیرو نو آٹھ سات میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں گے اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو براہراست مجھے اطرح کریں آپ کی مہربانی ہوگی اگر مجھے ای میل یا کال کے ذریعے اس مسئلے کی تصدیق دے دیں